बताएँ सर जी जी जी

आप बैंक आ बिल पैसा मिल जाएगे आप बैंक आइए और ओसके होते हैं आपको फारम भरना पड़ेगा आपका जो भी आपके पास गोल्ड है वह लेकर मेरे बैंक में आना होगा और उसका जो भी वज़न होगा और वह जो हमारे वहाँ पर बाबू बैठे होंगे वह आपको वज़न वज़न करके जो भी पैसा होगा वह आपके माँ के इलाज के लिए भेज दिया जाएगा क्या तबियत ख़राब क्या तबियत ख़राब है आपकी माँ की अच्छा कोई ख़र्चा का बताया है कितना ख़र्चा लगेगा तो इतना आप पर मतलब माल है आप उसको क्योंकि पचास और साठ परसेंट देते हैं इतना आपके जी जी और कहीं से आपने इंतेज़ाम नहीं किया किसी और लोगों से नहीं माँगा इधर इधर हाँ अगर इसमें क्या प्रक्रिया रहती है हमको आप बैंक आओगे अगले अभी जो भी वह नियम है बैंक का एक पर एक परसेंट लगता है डेढ़ परसेंट जो भी लगता है बैंक का जो नियम है फॉरम है कितने साल की आपको किस्त बनती है वो आप आएगे तो सब आपको बता दिया जाएगा तो आप तो पहले अपना गोल्ड लेकर आना और किसके नाम से लेना है आधार कार् है पैन कार्ड है जो भी है यह सारे नहीं आपकी बैंक मेरी बैंक में खाता है वह बढ़िया है लेकिन आपको जो भी जोक्योमेंट देकर आ जब मानो आप गहनें रखेंगे सोना हमारी बैंक में तो आपका एक हमें प्रूफ चाहिए तो आधार कार्ड लेकर हमारे पास आओ स्वागत है आपका सर